म्हाका पन्नेचे पन्ने फोटो बीन आस तें खूब आवडता किद्याक लागन म्हका पन्ने फोटो सामकें लायक म्हणजे आत म्हाजे कडेन पन्ने फोटो म्हागे आईचे आसा बाबाचे आसा भयणीचे आसा भावाचे आसा खूब जाणांचे फोटो म्हाजे कडेन आसा आनी हांव ते केन्ना पळयलें म्हणटगीर म्हाका तेंची याद जाता की ही म्हजी आई बाब सगळें आस म्हणोन आनी हांव तेंका पळोवन म्हागे मन खूश जाता आनी हांव तें म्हाका ते खूब लायक कित्याक पयली कशें आसलेले एक फोटोग्राफान वचून एक साद्य मनीस रावपाचो आनी उबोच जाल्यार उबो रावपाचो आनी तेचो फोटो घेवपाचो आनी तो कसो आसलो ते कलरफूल नासलोलो सिंपल आनी सादो आसलोलो जो जसो आता मनीस दिसता तसोच दिश्टी पडटालो फोटवाचेर आनी तसोच आमी फोटो तो म्हाजे कडेन आसा पयलीचें आनी आताच्या काळाक आताच्या मोडल वेग वेगळो वेगळो मोडल आसा की आत आमकां पन्ने फोटो आनी नवें फोटो दोनी कंपेर करून एकट्यान करूं शकना कित्याक पन्ने फोटू तुगें पयलीचे काळाचे फोटू तुका कशें आसलेले जसो दिसता तसोच आस आसतालो पण आतां पयली फोटो आनी पयलें मनीस तोच फोटू जर परत आमी आताच्या काळांत परत दाखयलें जाल्यार तसो आसनां कित्याक तेका आमी कलरफूल करतां तेका मोडल दितां वेगळें वेगळें ये दिसता तेका पेशन दिता जांव तेका वेगळें वगळें कित कितें मोडलीश करता तो आमी सो आमी पयलीच्याक आत आताच्याक पयली आमकां कितलेशें बरें दिसता कित्याक आतां जाणां आतां हांव एक आताच्या काळांत फोटो फोटोग्राफान हितून फोट मारपाक गेलें आनी आता फोटो मारलो की तेका हांव आसा तसो सादो आनी सरळ मारल्लो तो जे मारिल्यान त्याच फोटवाचो खंयचे वेगळें वेगळें भाशेन तेचें करपाक मेळटा पयलें कशें आसलें तशें नाशिल्ले एक जाग्यार फोटो मारल्लो जालें पण आतां खंयच्या फोटोग्राफान गेलें जाल्यार फोटोग्राफ फोटो स्टुडियोंत गेले जाल्यार ते फोटो वेगळें वेगळें भशेन काडपाक मेळटा उबें रावन काडपाक मेळटा कमरार हात घेवन काडपाक मेळटा हेवटेन तेवटेन नाचून हांसून तुका कशेंय मारपाक मेळटा पण आत पयलीच्या काळान तशें नाशिल्ले पयलीच्या कशें आसलें गेले फोटो मारले येयलें आनी जसो आसा तसोच दिश्टी पडटालो मनीस आनी आता वेगळो वेगळो आसा तशें म्हण म्हाजे पयलीचें जे फोटो आस पळय जशें म्हागे आई आनी बाब आसलीं तशेंच आज पर्यंत म्हाका दिसता कित्याक ती अशीं दिसता की तीं पयस नात ती सदांच म्हाज्या मऱ्यांत आसा आनी ती म्हाका सदांच म्हाका पळयतात आनी हांव तेंका पळेतां अशें दिसतालें आनी आताच्या काळांत जर आमी फोटो कोणाक धाडलो काडटा आसताना साद्दो काडलो तरी आमी तेका मोडल करून त्या त्या भशेन सायडीन बोर्डर बिर्डर सामक कंप्लिट जायत्या भाशेन कलरफूल करून आमी धाडटा पण पयलीचें आनी आतांचे खूब डिर्फंट आसा पयलीचे आसलें तें कितल्याचें कितलें बऱ्याचे बरें पैकी आसलें अशें म्हाजे मान्ने आसा